ابھی میں نے امازن سے ایک لیپ ٹاپ خریدا تھا جو ڈیل کا تھا کور آئی فائو فورتھ ففتھ جنریشن بہترین لیپ ٹاپ ہے میں چھ مہینہ چلانے کے بعد پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس رینج میں جو میں نے لیپ ٹاپ خریدا تھا بہت کم ہی دوسری کمپنیاں دیتی ہوں گی شاید یا امازن مجھے پسند بہت پسند ہے یہ بہترین کام کر رہا ہے ایک چھ مہینے کی کارکردگی میں جن کا طرز عمل ہے جو ہینگ نہیں کرتا ہے پروسیسنگ اسپیڈ ویسے ہے جیسے روز اول میں تھا بہترین ہے میں دیگر لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ ضرور خریدیں اور استعمال کریں کم بجٹ میں بہترین سامان